بہت سی صحت کی معلومات اب آن لائن دستیاب ہے جو لوگوں کو اپنی صحت کے بارے میں مزید جاننے اور بہتر فیصلے کرنے کی اجازت دیتی ہے مثال کے طور پر لوگ اپنے علامات کی تلاش کر سکتے ہیں بیماریوں کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اور صحت کے دیکھ بھال کے پیشہ وروں سے مشورہ کرسکتے ہیں ٹیکنالوجی اب لوگوں کو اپنی صحت کی دیکھ بھال کو ذاتی بنانے کی اجازت دیتی ہے مثال کے طور پر لوگ اپنے بلڈ پریشر بلڈ شوگر اور دل کی ڈھڑکن کو ٹریک کرنے کے لیے واچز اور دیگر آلات استعمال کر سکتے ہیں وہ اپنی ورزش کی عادتوں غذا اور نیند کی رجحانات کی نگرانی بھی کرسکتے ہیں